ओइ आदै जाग्राफोरालाय मा मा जागोन ब्रा रुटि अ पर'थाबो नामा आच्चा दे आं बै रुटिखौनो जानोसैलै गांनै लाबोनो होदो अ न'आवबो थाब ओंखाम मोनजाबोआसै फुंद्राय जाबाय ना बेनिखायनो जालांनिसै लोगोसे साहाबो बानायनो होदो माबालै आदै रुटिखौ गांनै नांला दे गांसेबानो जासिगोन ओमफ्राय बे मा होनो अमलेट दंबा दावदै दंबा अमलेट बानायनो होदो मोनसे ओमफ्राय सब्जिथ' मोनफा खागोन ना अ सब्जिबो लाबोदो ओमफ्राय आरो सालादफोर दंबा लाबोजायो सालाद ओमफ्राय आसारथ' दं दां अ आसारबो लाबोदो दायो साहाखौ इसे मोजांयै फुदुंनो हो ओमफ्राय गोदैफोरखौ इसे खम होनो होबानो जाबाय बांद्राय गोदै लोंनो हाया दानि समाव आच्चा माबा दै बटल दंबा दै बटलबो लाबोदो मोनसे आधा लिटारखौ जेनेबा फिसाखौ लाबो दायो अफिस जोबबाबो अफिस जोबनायनि उनावबो खेबसे फैबावगोन आं आदै खेबसे जाफै बावगोन आं दाहाय अफिस जोबबाथाय न'आव आरो इसे गोजान जायोना थांनायाव बेनिखायनो दा इसे मोजांयै जासिनलांसै आरो गांनै जानोसै दाहाय दा गांसेआनो जाथ'सिगोन दे आदै जाबायना जायाखै लाबोनो होदो थाबनो टाइमा मिलायनाय नङा अफिस टाइमा बे माबा मोनसे लाबोफादो नङाबा गोदै जाग्रा बे माबाखौनो लाबो बरफिखौनो लाबो दे दे लाबोदो